आइकाल्हि जेना हमसब देख रहल छी कि डिजिटलीकरण कते आगू बढि रहल छै हर केओ आइकाल्हि ऑनलाइन सब किछु कऽ रहल छै पेमेन्ट ऑनलाइन कऽ रहल छै मार्केट सऽ समान ऑनलाइन मंगा रहल छै तऽ बिजनेस सेक्टरके एहि सऽ बहुत फायदा छै कियाकि ओकरा मार्केटमे स्टाब्लिश करय के खर्चा बचै छै कतौ ने कतौ कनी भी कियाकि लोक सब जे छै से सीधा जे मालिक छै अहाँ ओकरा सऽ मंगाए सकै छियै ऑनलाइन आर्डर कए कऽ मंगाए सकै छियै तऽ ओकर फायदा उठाए रहल छै बिजनेस सेक्टर तकर बाद स्वचालनमे छै कि पहिने जेना कि बहुत जादा की कहै छै ट्रांसपोर्ट के रहैत रहै खर्चा कि हँ ओतऽ सऽ ओतऽ पहुंचाबै छै ओतऽ सऽ ओतऽ पहुंचाबै छै ओहिमे खर्चा लेकिन आइके समयमे छै ओ खर्चा छै लेकिन चुकि फायदा हमरा लागै यऽ जादा छै ओ चीजमे कियाकि जे लोग छै जे अहाँके कस्टमर जे ओकर जादा फैलाव छै कियाकि आइकाल्हि के आइकाल्हि के समय मे ई बुझब आसान भऽ गेलै हँ कि सामने वाला इंसान के की चाही अहाँ अपन मार्केट कतऽ कतऽ फैला सकै छियै कतऽ कतऽ अहाँ जानि सकै छियै कि हँ एतऽ अगर हम ई चीज शुरू करबै तऽ बढ़िऑं चलतै तऽ ई जे कतौ नहि कतौ हमरा लागै यऽ ई डिजिटलाइजेशन के डिजिटलीकरण के ई असर छै कियाकि सबके पता छै अपन जे ऑडियंस के टारगेट जे हँ टार्गेटेड छै कि ई आदमी के ई चीज चाही ई आदमी के ई चीज चाही तऽ हँ ओकरे चीज हम वएह हम उत्पादन ओकर करबै तऽ हमरा लागै यऽ कि लोस पहिलुक अगर हम करी कमपेयर करी तऽ पहिने के अपेक्षा लोस कनी कम आइकाल्हि के समय मे बिजनेस सेक्टर सहि रहल छै हालाँकि कोविड के बाद नहि कहि सकै छियै कियाकि कोविड के बाद काफी जादा उतार चढाव भेलै हँ बिजनेस सेक्टरमे तकर बाद आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस तऽ आइ काल्हि देख रहल छियै कि धीरे धीरे कते जादा आगू बढि रहल छै हर चीजमे एआइ घुसा रहल छै तऽ हमरा लागै यऽ एकर अगर ई बहुत ज्यादा आगू बढलै तऽ रोजगार कनी कम हेतै कियाकि जते भी इंसान मतलब जते मैनपॉवर चाही फैक्ट्रीमे या फेर इंडस्ट्रीमे ओकर काज अगर एआइ करतै तहन जे छै से लोक सबके मतलब रोजगार कम हेतै तऽ हमरा लागै यऽ कि एकर नकारात्मक प्रभाव भी छै तकर बाद अहाँके डेटा एनालिटिक्स बहुत जरुरी छै आ बहुत लोग तऽ एकर कोर्स करै छै कियाकि मानि लिअ बिजनेस सेक्टरमे छै अहाँके डेटा एनालाइज करै के छै कि हँ एते ई क्षेत्रमे एते ई ऑडियंस ई मार्केट सऽ एतबा चीज एलै यऽ फेर मतलब आर्डर भेलै हँ तकर बाद ई एतबा आदमी ई चीज आर्डर केलकै हँ दोसर एनालिटिक्स भए सकै यऽ दोसर फायदा होइ छै कि हँ देख सकै छियै कतऽ कतऽ हमरा लोस भए रहल छै जादा ओ चीज पर आगू जए कऽ ओकर उत्पादन हमरा केना करै के छै कते मजदूर लगाबै के छै अगर जादा लोस भए रहल छै तऽ ओकरा केना कर्टेल करै के छै कम करै के छै तऽ बिहारमे भी ई चीज बहुत जादा बढि रहलै कियाकि बिहार कतौ सऽ कम नहि छै पता छै सबके कियाकि अगर बांकी राज्यमे भऽ रहल छै तऽ एतौ भऽ रहल छै बिजनेस सेक्टर भी आगू बढि रहल छै लोकसब पहिने जे रहैत रहै आ एतऽ के लोक सब बाहर जाय जाय कऽ अपन बिजनेस चलाबैत रहै कियाकि ओकरा लागैत रहै कि बिहारमे कहाँ ककरो पता छै कि की केना लेकिन आइ के समयमे डिजिटलाइजेशन जे बढि गेलै हँ ओहिसॅं एतऽ के आदमी चाहै छै कि एतै रहि कऽ एतै बिजनेस बढाबी आगू करी कियाकि सुविधाजनक छै बाहर जाय के अपेक्षा